नमस्ते हाँ आपके यहाँ वहाँ टीसु मसाज होता है

हाँ हाँ

तो अच्छे ढंग से होता है बढ़िया होता है कितना उसका रेट है हाँ हाँ हाँ अच्छा कितना मतलब पैसे वैसे अच्छा बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए हाँ अच्छा मुझे मतलब मैं हाँ मैं पैसा दूँ तो ऐसा नहीं कि कोई ऐसी खराब चीज़ें आए और मतलब बढ़िया ना हो हाँ मान लिए जैसे मैं हाँ मैं जैसे चाहूँ वैसे करवाऊँ मतलब लाइट आनी चाहिए बढ़िया फेस कटिन होना चाहिए हाँ वही मैं हाँ तो वही मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं दूँ तो हाँ हाँ हाँ

हाँ ठीक है हाँ ताकि करवाएँ तो चहरे पर लाइट रहनी चाहिए जो देखे तो कहे हाँ मसाज हुआ है

हाँ ऐसा हो कि मतलब शरीर का दर्द चला जाए हाँ आरामदायक मिले हमें हमें मतलब ऐसा लगे कि हम मसाज करवाएँ हैं हमें आराम मिलना चाहिए हाँ फ्रेस हो जाऊँ मैं हाँ हाँ हाँ बस आह हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है हम आ जाएँगे बाइक से करीब आ घुमा फिरा कर एक घंटे लगेगा हाँ ठीक है आ आती हूँ कोई मतलब यह नहीं कि यह सुविधा नहीं है वह सुविधा नहीं है व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए हाँ ठीक है हम हाँ हम कल एक घंटे में आ जाएँगे

हाँ ठीक है मैं दे दूँगी